स्कुलाथ' इउएन आबो मोजां ओमफ्राय जों लागोआवबो दं बिदिनो जोंखोल मेहेर बर' मिडियाम बेखौबो मोजां मोजां होन्दों आरो मोजां ओमफ्राय एकाडेमीआबो मोजां मोन्दों जोंहाथ' बेहाय बहा सोनो हानो मोजां मोजां होनो आरो एकाडेमीआबो बेहाय ओमफ्राय बै दन बस्क'खौबोथ' मोजां होनो मालाय सोयो माथो इंलिस मिडिमाबो मोजां गासिबो गासिखौबो मोजां होनजोबो बर' मिडिमखौबो मोजां होनो एसामिस एसामिस मिडियायाबो मोजां एसामिस मिडियाम फोरोंग्राफोराबो फोरोंगासिनो दं मालाय जोंहासो गैयैफोरा बिदिनो फरायलाबायो बेयावनो माबायावनो दाथ' आंनाथ' फिसाया सानै नालाय सासे बिदिनो गभर्नमेन्टाव आंनाबो फिसाजोआ गभर्नमेन्टाव फरायो आरो बिदिनो फिसाज्लायाबो बिदिनो सासेखौ सोनो हादों प्राइभेटाव सासे गभर्नमेन्टाव बुरजा सोनो हायाखै